ख़ास करके व्यक्ति को अच्छी सलाह देने की कोशिश है ई समाज में जो व्यवसाय शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने लक्षणों को सुधारना ज़रूरी है जैसे शराबी होना दारुबाज़ होना गांजा पीना अनियमित समय पर यत्र तत्र भ्रमण करना घूमना और बिजनस तो कर लेते हैं कोई व्यवसाय तो कर लेते हैं लेकिन व्यवसाय के प्रती ख़ास करके तत्परता नहीं रख पाते हैं जिस कारण से व्यवसाय ठप्प पड़ जाता है दूसरी बात है हर तरह से हम तत्पर होते हुए भी हमारा व्यवसाय कभी ठप्प होने लगता है तो प्रयास करना चाहिए कि उस घाटे को पूरा करने के लिए फिर दूसरा मिसन हम किस तरह से खोजें जिससे कि हमारा सफल हो सके मिहनत सफल हो सके और व्यवसाय आगे बढ़ सके कहाँ किस किस माहौल में हम हैं उस माहौल में ख़ास करके कौन कौन चीज़ की आवश्कता है और वहाँ कैसा बाज़ार है तो उसी के अनुसार हम अपना व्यवसाय जल्दी करते हैं तो निश्चित रूप से हम वे और बढ़ेंगे दूसरी बात यह ध्यान देने की आवश्कता है कि जितनी हमारे पास पूंजी है उस पूजी में कौन सा व्यवसाय जैसे सब्ज़ी से ले सब्ज़ी बेचने से ले करके आपसे कहें कि किसी दवा का दुकान खोलना तो जो दवा की दुकान में उसके योग्य कारीगर होंगे वही खोल सकते हैं फिर साग सब्ज़ी भी बेचने का व्यवसाय है तो वह साग सब्ज़ी ले करके बाज़ारों से लें फिर उसको समय से उस पर तत्परता हो करके बेचें तो इस प्रकार से कोई व्यवसाय छोटा होता है कोई व्यवसाय बहुत होता है तो बड़े विरहद व्यवसाय से ले करके लघु व्यवसाय और निम्न व्यवसाय तीन श्रेणियों में व्यवसाय की कोटि को बांटा गया है हमारी छोटी सी अगर औक़ात है तो छोटा बिजनेस करेंगे छोटा व्यवसाय शुरू करेंगे इससे क्या होगा कि हम जो ही बोझा उठाते हैं वह हमारा सही ढंग से सफीभूत होगा और जब हम बड़ा व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसके लिए हमारे वर्कर होने चाहिए वर्कर भी वैसे होना चाहिए जो मज़बूत हों और सभों में प्रेरित हों काम में अपने तत्परता को बनाएं रखें तो निश्चित रूप से कोई भी व्यवसाय सफल होगा और सफल व्यवसाय तब संभव हो सकता है कि उसके लिए उस पर हम उत्तरदायित्वतता को ना निभावें ना निभाते हैं व्यवसाय को सफल होने के लिए उत्तरदायित्वतता का निर्वाहन करना अति आवश्यक है जिसके द्वारा हम अपने व्यवसाय को सफल कर सकते हैं और विशेष